में अगर अपने आप गी दिक्खां ते में इक दिन मतलब इक खड़ोते दे मॉडल दी कदें मतलब फोटो शूट ते ओह् ड्रा नी कीती दी एह् चीज़ां ना मतलब बड़ी मुश्कल होंदिया पर मैं मी चाह्न्नी आं मेरे कि मिगी कदें कोई चांस थ्होऐ ओह्दे बिच्च मै मि एह् करियै दस्सी सकां मतलब पर में इयां मतलब कदें फरूट शूट ड्रा कीते दे न मतलब जियां साढ़ै कालेज शालेज होंदे हे अस ओह्दे करदे हे एह् आह्ली ऐक्टविटस टीचर असेंई करांदा हा जेह्दे मतलब कांपीटिशन च असें ओह् आह्ली चीज़ां बी बनानी होंदी ही जियां मेरी क्लास लगदी ही आर्ट दी मगर ओह् हफ्ते गी इक्को बारी लगदी ही ओह्दी मतलब ते जियां माडल शाडल तुस आक्खा दे न ओह् चीज़ां नी होंदियां हियां इयां फरूट शरूट पेदा सामनै ओह् ड्रा कर लो ते लोक चर्च बगैरा बी बनांदे मिट्टी दी में कदें ओह् बी नी बनाए दे न में इयां आर्ट दी शौक ऐ में कदें एह् आह्ला जेह्ड़ा लाइफ स्टाइल ऐ मतलब स्किल लाइफ आह्ला जेह्ड़ा सेटअप ऐ ओह् में कदें ऐक्सपिरिंयस नेईं कीता ऐ अपने आप पर में पर एह् ऐक्सपिरींयस करना न मतलब बड़ा मैजीकल टाइप दा होंदा मतलब कि तुसें गी इन्ना बड़ा चांस थ्होआ दा इक माडल गी ड्रा करने दा जेह्ड़ी चीज़ जींदा उसी दिक्खियै ड्रा करने दा पर में इयां बन्दे गी दिक्खियै ड्रा कीते दे न पर ओह् जेह्ड़ा अलग ऐक्सपिरींयस होंदा ओह् ओह्दे कोला बक्खरा हा